मूंखे घुमण में ख़ुशी मिलंदी आहे मूंखे मानी ठाहिण में ख़ुशी मिलंदी आहे गॾजी करे मानी खाइजे खुशे मिलंदी आहे घर में माण्हू इंदा आहिनि त मां ॾाढी घणी ख़ुशि थींदी आहियां घुमण वञण में ख़ुशि थींदी आहियां सभिनीनि सां गॾजी करे मेले में वञण में ख़ुशी मिलंदी आहे गाना ॿुधण में ख़ुशी मिलंदी आहे रांधि करण में ताश खेॾण में ऐं माण्हू मुंहिंजे घरु ईंदा आहिनि त मां एॾी ख़ुशि थींदी आहियां कि कंहिंजो जवाब कान्हे मुखे मिलण उथण वेहण घुमण में सभिनी में खुशी मिलंदी आ मां घर ठाहिण में त मां ॾाढी एक्सपट आहियां ऐं ख़ुशी मिलंदी आहे हिन करे मां घर में रोज़ु नयूं नयूं शयूं वठी ईंदी आहियां जंहिं करे घर में मुंहिंजे झगिड़ो बि थींदो आहे पर मां ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां की मुंहिंजो घरु ॾाढो सुठो हुजे एॾो सुठो हुजे कि मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थी वञे ऐं मां सभिनी खे ॿुधायां की मां शुगर ज़ालि आहियां ऐं मां घर जो ख़्यालु रखे थी सघां हिन करे घुमणु घुमणु खाइणु पीअणु नवा नवा कपिड़ा पाइण में ऐं ॿियनि जे घर वञी करे नयूं शयूं ॾिसण में एॾी ख़ुशी थींदी आहे की मां ॿुधाए नथी सघां ॿियो अॻिते इहो आहे की कंहिं मेले में या सम्मेलन करण में या घर में गेट टूगेदर करण में ख़ुशी मिलंदी आहे नवा नवा पकवान ठाहिण में ख़ुशी मिलंदी आहे या यूट्यूब में ॾिसी करे मां नवां नयूं शयूं ठाहींदी आहियां ऐं हुन खे खाराइण में मूंखे मज़ो ईंदो आहे सत्संग वञण में मूंखे मिलंदी आहे गुरुबाणी ॿुधण में मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं गुरुद्वारे वञी करे परसाद विराइण में ऐं ॿियनि सां बांटे करे खाइण में ख़ुशी मिलंदी आहे तंहिं करे मां ॾाढी ख़ुशि रहींदी आहियां ऐं मां चवंदी आहियां कि ॿिया माण्हू बि इहे कम कनि त हुननि खे बि खा ख़ुशी मिले इहो मुंहिंजो चवण जी ॻाल्हि आहे की सभिनी खे ख़ुशी मिलणु खपे आप चले गए क्यों